औ औ औ

औ इलेकसन आवथ' एबार आंनो देरहाखागोन औ मालायखौलाय मा बुंबावनो आंनो थांखागोन

थांदों बिदिनो केम्पिं खालामहैनायाव ओंखारदों मानसिफ्राथ' सापर्तआनो होगासिनो दङ सापर्थ खालामगासिनो दङ दा मानि देरहानाया औ आं नो देरहागोन आरो दाथ' जेबो असुबिदायानो गैया गासिबो मोजाङैनो सोलिगासिनो दङ आरो जागासिनो दङ बिदिनो मिथिंबो लागासिनो दङ जोङो केम्पिं खालाम खालाम जायगा जायगा आरो मानसिफ्राबो ओंखारदों सापर्त होदों बेफोरनोसै आरो सापर्तआथ' औ जायजों मोजां बेजोंथ' सापर्तआ जायो आरो देरहानायनि सान्सआबो थायो बिदियावहाय

औ औ दे औ दे